हैलो आं जी केह् हाल चाल ऐ ठीक ठाक बैट बैट इत्थें लोकल बनांदे साढ़े एह् कशमीरी बैट बहुत मश्हूर बैट न साढ़े एह् पूरा हिंदोस्तान ऑल इंडिया च जंदे बैट तुस इनेंगी यूज़ करियै दिक्खो इक्क बारी ते तुसें इनेंगी बार बार कुसै कोला बी मंगवाने इत्थां बिल्कुल बिल्कुल एह्दे च एह्दे च कोई कमीं निं लब्भनी तुसेंगी आं लैदर आह्ले कॉस्को टेनिस सारे बधियै बैट साढ़े कोल कोई शकैत निं होग जिस स्हाबै दा चाहिदा तुसें साढ़ा कम्म गै इयै साढ़ा कारोबार गै इयै साढ़े पराने बजुरगें बेल्लै दा चलदा आया कम्म आं अं आहो रेट रेट जिस टाईप दा तुसें चाहिदा नी उस टाईप दा करी देई ओड़गे जिस स्हाबै दा तुसें जिस स्हाबै दा तुसें लोड़दा लैदर आह्ला तुसें लैना ते दोबारा लेई लैयो ओह्का लैना अगर तुसें टेनिस आह्ला तां ओह्दा रेट साढ़े तीन सौ कोला डेढ़ सौ कोला स्टार्ट ऐ ते अग्गें तुसेंगी पता गै जिस स्हाबै दी क्वालिटी लैनी होग तां उस स्हाबै दा तुसें बधिया बधिया लब्भी जाना आं आं आं आं ठीक ऐ